आङो बयनिख्रुइ साबसिन जुनादखौ फिसिनो लुबैयो अमा अमाया गोबां रां खामायनो हायो अमा मासेयाव खमब्लाबो पन्सास पन्सलिस हाजार बोसोरनै फिब्लानो मोनो होमब्ला बे जौगानाय हारिनि जुनादखौ आं गोबां फिसिनो मोजां मोनो आरो बिनि फिसाखौ अमा बुन्दिखौ फिसिब्ला जोङो बोसोरसेयावनो फाथालनै मोनो बे फाथालनैयाव फिसाया नाहले फाथालसेयाव आठथा दसथा ओरैबायदि फिसा जोनोम होयो दा फिसाया माफायावनो पास हाजार सय हाजार मोनो अब्ला बे मासेयावनो पास हाजार सय हाजार मोनोब्ला बे दसथा अमायाव बेसां हाजार जागोन साथि हाजार जागोन अब्ला बे जौगानाय जुनादखौ आं गोबां मुलाम्फानि थाखाय बेखौनो बांसिन आं फिसिगासिनो दं दा फिसिनानै आं गोबां मुलाम्फाबो जादों हा हु आं सुख'स्रांनो हादों नांगौ खामानियावबो आं न' बां लुनो हादों बिदिनो फिसौ फिसानि नांगौआव बिजाब बायदिसिना फरायनाय मुगायाव बिसोरनो थाखा फैसा बिनायाव आं होनो हादों दा बिनिखायनो आं अमाखौ सोबनिख्रुइ साबसिन जुनाद बायदियै फिसिनो आं जोबोद मोजां मोनो आरो नैथियाव मोसौ फिसिनाय बियो खमब्लाबो मोसौ गाय मासेया सानसेयावनो लिटार थाम लिटार ब्रै गाइखेर होयो मोजां दाना फानि होनानै जुदि जोथोन लायोब्ला आबाद लायोब्ला बिनिफ्रायबो जों गोबां मुलाम्फा दङ बिनिखायनो आं बिखौबो मोसौखौबो मोजां मोनो आरो गोदो गोदाय उन्दैनिफ्रायनो आङो मोसौ बाथोन मोसौ गुमनानै देरबोनाय मानसि आरो गाइखेर फाननानै मोननाय मानसि बेनिखायनो मोसौखौबो आं जोबोद रनसायो आरो आदर खालामो गोबां मानिनानै लायो मोसौआबो जौगाथाय दिनै मोसौ गाय मासेया बोसोराव मासे फिसा होयो बे मासे फिसायाव दामब्रा फिसाब्ला बोसोरथामसो फिसिब्लानो खमब्लाबो मासे मोसौ दामब्रायाव पन्सास साथि हाजार मोनो अब्ला बे न'खरा बोरै नार्भास जानो जों गोरिब जानानै थानो हाया बिनिखायनो साननांगोन अमा आरो मोसौनि फिसिनाया खस्थ'ब्लाबो दुखुब्लाबो गोबां खामानि होयो बे गोबां खामानिखौ जों नाजावनानै लाब्लासो जों मानसि महर बायदि दानो हागोन नङाब्ला जों खस्थ'आवनो थाबाय थागोन बे खस्थ'निफ्राय बासायनो थाखाय जों अमा मोसौ फिसिनो गोनां जायो मोसौ फिसिनानै जोंहा जोबोद बिनि गोबोरखियाबो मुंदांखा हासार जेनेबा आबादाव गारोब्ला जों जानायावबो गोथाव मैगं थाइगङा माइफ्राबो मोजां मोनो मोजां मोनजायो माइरंफ्रा बिदिनो सरखारि हासार बाहायब्ला जों बिसिबां गाज्रि बिसिबां गारनानै जोङो सरखारि हासार बायो नाथाय मोसौ गोबोरखिया बोसोरथाम बोसोरब्रैहालागै होगासेयावनो बे हासारा हाजों मिसायनानै माबा जायो कन्सिडार खालामनो हायो आरो आबादा मोजां जायो आरो जानायाव मोजां मोनो जेबो बेमार आजार माबा जाया दुखिद जाया बिनिखायनो जों मोसौखौ फिसिनाया मोजां आरो मोसौखौनो आं साबसिन फिसिनो मोजां मोनो मोसौ आरो अमा बोरमा दिनै गामोन बोरमा बेदरा हाजारसेया केजि बे बोरमा नोंनि न'खराव जाहाथे बोरमा खासि माब्रै दङब्ला जेनेबा दस हाजार बा सल्लिस हाजार थाखा बेखौथ' जों दाना फानि गांसो हराव होनानै खाब्लानो जायो समनि फाखनाव एसे नोजोर लाब्लानो जायो दिनै बोरमा बेदरा बेसां बेसेन गोसा हाजारसे केजियाव जेनेबा दस केजियाव बेसां दस हाजारखा होमब्ला माब्रै बोरमायाव सल्लिस किजियाव सल्लिस हाजार जागोन अब्ला जों मानसिया बे जिब जुनार फिसिनानै गोबां खामानियाव बाहायनानै न'खरखौ फरायनाय सिख्खा दिख्खा गोजौ थाखोआव फरायनो थाखाय गथ' गथायफोरखौ फिसौ फिथायफोरखौ जों नारखोहरनो नाजानांगोन बिनिखायनो जों मानसिनि बायदि महर दानोब्ला जों फारसेनिफ्राय साननोगोनां दिनै जोंजों लोगोसे जिब जुनादा बहुद सहाय आरो गोबां खामानियाव हेफाजाब होनानै मानसिखौ थुलुंगा होदों थाखा फैसानि थेखा बेखायाव जोंखौ देरहासार होदों जौगासार होदों बिनिखायनो जोङो अमा दाउ बोरमा फिसिनानै मोसौ मोसा फिसिनानै जोंनि न'खरखौ सिनाया सिबिनाया जोबोद गोनांथि बाथ्रा बिनिखायनो जों न'खर हिसाबै न'खरनि आइजोआनो जा बा हौवाफ्रानो जा साननानै लानांगौ फिसा फिसौखौ माबोरै जों फसंथान खालामनो फरायनाय सिखा दिखा अनुस्थानफ्राव बायदिसिना साख्रि बाख्रिफ्राव दिनै रां रुफा नङाब्लानो जाया बे रांनि बदला मा नांगोन बहा जिनिस नांगोन बहा मोसौ मोसा आरो अमा दाउ बोरमा फिसिनानै जों थाखा फैसा मुलाम्फा खालामब्लासो जों फरायनाय मुगाखौ जौगासार होनो हागोन बेनिखायनो दा आं बे जुनाद फिसिनायखौ गोबां खाबु मोनो आरो मोजां मोनो आंनि बिबुंथिया एसेनोसै